ہلو جی کیا اسٹیشنری سے بات ہو رہی ہے جی میم مجھے کچھ سامان خریدنا تھا میم مجھے پینس چاہیے تھے ٹیپس چاہیے تھے اور پنچنگ مشین چاہیے تھی اینڈ سیزر جی میم بلو بلیک دونوں چاہییں مجھے جی میم پین میم مجھے پانچ پانچ سو چاہییں جی میم ٹرانسپیرنٹ ٹیپ چاہیے میم دو چاہییں دو جی پنچنگ مشین ایک ہی چاہیے لیکن کوالٹی تھوڑی اچھی ہو اس کی پنچنگ مشین کی تھوڑی ہیوی کوالٹی ہو جی میم سیزر صرف ایک ہی چاہیے میم جی نہیں میم میں کلکٹ کرنے آ جاؤں گا لیکن اس سے پہلے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ہول سیل وغیرہ بھی کچھ کرتے ہیں یا پھر ریٹیلنگ ہی ہے تو میم میں سوچ رہا تھا کہ میری فیملی تھوڑی بڑی ہے اس میں بچے بھی ہیں کافی تو مجھے اس میں سوچ رہے تھے کہ میں ایک ساتھ ہی اکٹھا اٹھا لوں آپ سے اچھا آپ ہول سیل میں اچھے ریٹ سے آپ مجھے دیں چیزیں مطلب جیسے ریٹیل میں ملتی ہیں ریٹیل سے اچھے ریٹوں میں مجھے ہول سیل میں ملیں تو آپ سے ایک ساتھ اکٹھے اٹھا لوں گا جیسے کہ اوکے اوکے اوکے میم تو میم آپ ایسا کریے میرا نمبر لے لیجیے ویسے تو میں آپ کے پاس کل وزٹ کروں گا جو میں نے آپ کو سامان بتایا ہے پہلے تو وہ لینے آؤں گا اور پھر جو مجھے سامان چاہیے ہوگا وہ آپ کے پاس لکھوا جاؤں گا آپ مجھے میرے پاس ڈلیور کروا دینا میم میں یہیں نوئیڈا میں رہتا ہوں جی میم یہی میرا واٹس اپ نمبر ہے باقی میں آپ کے پاس کل آتا ہوں اوکے میم اوکے تھینک یو